ہیلو کیا میں سابق فوجی مسٹر اسمتھ سے بات کر رہا ہوں ہیلو مسٹر اسمتھ مین ڈیلی وزٹ کارپوریٹر ہوں ہم نے آپ کے متاثرکن فوجی پس منظر کے بارے میں سنا ہے اور آپ کی خدمت کے دوران آپ کی پوسٹنگ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کیا آپ کچھ تفصیلات شیئر کر سکتے ہیں یہ دلچسپ لگتا ہے کیا آپ ہمیں اپنی سب سے یادگار پوسٹنگ کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ ایک ناقابل یقین تجربہ لگتا ہے کیا اس پوسٹنگ کے دوران آپ کو کوئی خاص طور پر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا یہ کافی ڈیمانڈ رہا ہوگا کہ آپ کی تربیت اور فوجی پس منظر نے آپ کو ایسے حالات کے لیے کیسے تیار کیا واقعی یہ قیمتی صفات ہے اب جب کہ آپ شہری زندگی میں تبدیل ہو چکے ہیں آپ سروس میں اپنے وقت اور ان پوسٹنگ پر کیسے غور کرتے ہیں یہ واضح ہے کہ فوج میں آپ کے وقت نے آپ پر گہرا اثر چھوڑا ہے ہم آپ کے ساتھ اپنے تجربات کا اشتراک کرنے کی تعریف کرتے ہیں مسٹر اسمتھ آپ کی خدمت اور ہم سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے آپ کا شکریہ آپ کی بصیرت یقیناً قابل قدر ہے ایک بار پھر آپ کا شکریہ اور ہم آپ کی شہری زندگی میں آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں